गैस का जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है गैस में खाना तो अच्छे से पक जाता है लेकिन उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वह बहुत ही घातक होता है अगर सेफ़्टी प्रयोग गैस का उपयोग न किया जाए तो अगर गैस का सिलेंडर अच्छे से बंद नहीं किया गया तो वह फट सकता है जिससे बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है